سر کیا میری بات شیو ٹریول سے ہو رہی ہے سر میں آپ کے یہاں سے ایک ٹیکسی بک کی تھی لکھنؤ جانے کے لیے اور سر میں نے ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم بھی جمع کرائی تھی سر مجھے اچانک کسی مجبوری کے تحت یہ سفر کینسل کرنا پڑ رہا ہے تو کیا سر مجھے یہ ایڈوانس واپس چاہیے سر مجھے کیا سر پیسے کچھ کٹ کے ملیں گے کتنا کٹے گا سر دس پرسنٹ ٹھیک ہے سر دس پرسنٹ کاٹ کے باقی میرے پیسے واپس کر دیجیے سر آپ مجھے پیسے واپس کیسے کریں گے سر کیا آپ فون پے پے ٹی ایم چلاتے ہیں سر آپ مجھے پے ٹی ایم کے ذریعے میرا پیسے مرے پیسے واپس کر دیجیے سر میں آپ کو اپنا پے ٹی ایم نمبر میسج کرتا ہوں آپ اسی پر بھیج دیجیے شکریہ سر آپ کا بہت بہت